میرا گاؤں بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے اپنے گاؤں سے تو سبھی کو پیار ہوتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میرا گاؤں سب سے اچھا ہے وہاں لہلہاتے کھیت ہیں وہاں کی صبح وہاں کی شام رات ہر چیز ہر دن بہت پیارا ہوتا ہے مجھے میرے گاؤں کے علاوہ کہیں اور نہیں اچھا لگتا لوگوں کو تو شہروں میں رہنا پسند ہوتا ہے لیکن مجھے میرے گاؤں چھوڑ کے کہیں بھی نہ جانا پسند ہے وہاں کے لوگ وہاں کی بولی ہر چیز بہت پیاری ہے وہاں کی شامیں بہت خوبصورت ہیں مجھے اپنا گاؤں زیادہ تر اس لیے پسند ہے کیونکہ وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں سیدھےسادے ہوتے ہیں نہ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوتا اور بہت شہروں میں تو بہت تنگ گلیاں بہت ٹرافک یہ سب رہتا ہے لیکن جتنا بہت پولیوشن بھی ہوتا ہے لیکن گاؤں میں جو سکون ہوتا ہے جو چیز جو سکون ہر چیز جو گاؤں میں مل سکتی ہے وہ شہر میں نہیں مل سکتی ہاں شہر والے بہت ترقی کرتے ہیں لیکن جو سکون تو نہیں حاصل ہوتا ان کو جو گاؤں والوں کو حاصل ہوتا ہے میرے یہاں بکریاں ہیں اونٹ ہیں بھیڑیں ہیں انہیں چرانے جاتے ہیں اسی کے بہانے ہم بہت اچھی شام گذارتے ہیں میرا گاؤں بہت پیارا ہے لوگ آ کر اس کی تعریف کرتے ہیں باہر کے لوگ آتے ہیں ہمارے گاؤں میں گھومنے گھوم کر جاتے ہیں تو وہ بھی بہت تعریف کرتے ہیں